हेलो सर क्या आप हमारे लिए एक कैब बुक कर सकते हैं हमे एक कैब बुक करवानी हैं हाँ सर हम पाँच लोग हैं हमें मथानियाँ जाना था शाम को पाँच बजे हम निकलेंगे तो क्या चार्ज रहेगा आपका मथानियाँ तक का आप हमें बताएँगे और कितने कैब बुक करवानी पड़ेगी सर एक ही ठीक है शाम को पाँच बजे आप हमें पाउटा से पिकअप कर लीजियेगा